हम एक स्वेटर बनाए थे जो अपने सहेली को दिए थे तो उसको मतलब बहुत अच्छा लगा वो बोली हाँ तुमको श्वेटर बनाने आता है अभी हमको इस इसमें का एक और स्वेटर बना के दे देना और एक स्वेटर हम अपने नानी को भी बनाकर दिए थे उनको भी पसंद आया था